میرا گاؤں سیمانچل کے پورنیہ ضلع میں اس علاقے میں پڑتا ہے جو روڈ کے اعتبار سے خراب کافی خراب ہے یہاں بہت اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو سڑک ہیں اس کے حالت خراب ہونے کے وجہ سے ضرورت کے وقت جب ہم لوگ ایمبولنس کو بلاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے ایمبولنس ہمارے گاؤں سے بہت دور پر ہے سرکاری اسپتال ہمارے گاؤں سے تقریباً دس سے پندرہ کلو میٹر کی دوری پر ہے تو ایسی حالت میں ایمبولنس کا ہمارے گاؤں میں داخل ہونا بہت وقت لے لیتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ اپنے گاؤں میں ایمبولنس کو بلاتے نہیں ہیں بلکہ ہم اپنی گاڑی کا انتظام کر کے مریض کو لے کر جاتے ہیں سرکار کو اس سلسلے میں خصوصی قدم اٹھانا چاہیے